ओरैनोथ' आं बिदि आखिनाय मानायाव बारा इनट्रेस गैया थेवबो गोदो स्कुलफ्राव माफ्रावहाय बिदिनो आखिनाय मानाय

ड्रयिं मोनसे साब क्लास थायोमोन आरो बेफोराव बिदिनो माखासे फिसा फिसु सिनारि आखिनाय माबा एनिमोल एसे एनै आखिनाय आरो बिदिनो ड्रयिं कमपतिसन माबा माबि थायोमोन नालाय थ' बेफोरावहाय एसे एनै बाहागो लाफायोमोन माबा मोनसे माबा मोनसे बिदिनो होयो गावसोर बिदिनो टपिकनि सायावहाय जों खालायनांगौ बेबायदि खालामनाय मानाय थ' बेफोरावहाय एसे एनै आखिनाय मानाय सावगारिफोर बिदि आखिनाय एसे एनै गावनि आन्थायै एसे रोंसाबगौ आरो बेनोसै